ہلو ہاں یا ٹراول ایجن ہند سے بول رہے ہیں آپ ہاں جی جی جی تو سر مجھے یہ تھا کہ گوا جانا تھا ٹرپ پہ تو پیکج آپ کے آپ کے یہاں کیا کیا ہے آفر مطلب بڑھیاں مِل جائے گا آپ کو جی سر

جی سر

جی سر اور اگر کیا نام ہے سر اگر میں دس دس دِن کے لیے اگر اب میں لوں تو اُس میں کتنا بینیفٹ مِلے گا مجھے مطلب آفر کیا کیا آفر کیا کیا دیں گے جی جی جی جی تو اُس سے کچھ کم نہیں ہو سکتا سر ہلو کہہ رہا ہوں اُس سے کچھ کم نہیں ہو سکتا آپ نے کہا بتیس ہزار تو اُس سے کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر میں آپ کو جو ہے کل بتاتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو تھینک یو